सोनभद्र जिले का बहोत ही प्रमुख इतिहास है क्योंकि यहाँ के राजा बहुत ही दयालु और अच्छे थे यहाँ पे एक डेम एक जगह पर राजा का एक बहुत ही विशाल हवेली था राजमहल था जिसमें वो रहते थे यहाँ पे वो लोगों की बहुत ही देखा करते थे और अपनी जनता को बहुत मानते थे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता था यहाँ पे यहाँ के सबसे प्रमुख व्यक्ति श्लोकी पंडित इसलोकी मिश्रा है जो की ज्वालामुखी पीठ के पुजारी भी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वो ज्वालामुखी मंदिर को बहुत ही अच्छा बनाते हैं और सौ लोगों को हमेशा रोज फ्री में निशुल्क भोजन भी कराते हैं और यहाँ पे निशुल्क सादियाँ भी होती हैं और उन सादियों में उन्हें तोफे भी दिए जाते हैं कुछ पैसे भी दिए जाते हैं या वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं